जय झूलेलाल मां मिक्स वेज पई ठाहियां उनजे लाइ मां भाॼियूं धोतियूं कटियूं हुनजे अकोर्डिंग मां ग्रेवी तयार कई ऐं ग्रेवीअ में मां जंहिंमहिल मिक्स भाॼियूं विधियूं उनखे ठाता हुनमें मां मिर्च मसाला विधा पर भाॼी मुंहिंजी थोरी हेठां सड़ी वई त हाणे मां उनखे वेस्ट न करणु जे करे जेकी भाॼी मथां बची मां ओतिरी कढी करे पोइ मां थोरी सी ग्रेवी उनमें मां थोरी कुझु ॿियूं बि शयूं एड कयूं जीअं मुंहिंजी भाॼीअ में स्मेल बि न अचे ऐं मुंहिंजी भाॼी बि सभिनि खे ॾाढी सुठी लॻे त उन हुनजे चेंज करणु सां मसालनि जे चेंज करणु सां मुंहिंजी भाॼीअ में ॾाढो सुठो स्वादु अची वियो ऐं सभिनीनि खे भाॼी ॾाढी वणी जीअं मुंहिजी वेस्ट बि न थी ऐं भाॼी ॾाढी बढ़िया नमूने ठही करे तयार थी वई सभिनीनि दिलि सां खाधी तारीफ बि कई के भई अॼु भाॼी ॾाढी सुठी ठही आहे